میں اپنے شہر کو بہتر بنانے کے لیے حکومت سے یہ اس مدد کی توقع رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو صحت کی دیکھ بھال کی اس سے کہ جو غریب طبقہ ہے سرکاری اسپتال میں دکھانے جاتا ہے جہاں اسے اچھے سے نہیں دیکھا جاتا ہے اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے اس لیے وہ سرکار میں حکومت سے یہ توقع کرتا ہوں کہ ان شہر میں سرکاری اسپتال تو ہے لیکن الگ الگ جگہوں پہ ایک چھوٹی چھوٹی کلینک بنائی جائیں ایک چھوٹے چھوٹے سرکاری کلینک بنائی جائیں جہاں کم بہت ہی کم ریٹ پے سرکاری ریٹ پہ دوائیں دی جائیں بہت ہی کم ریٹ پہ جیسے سرکاری اسپتال اسپتال میں دوائیں دی جاتی ہیں اسی ریٹ پہ دوائیں ملیں جس سے جو ہے کہ اسپتال سے سرکاری اسپتال میں بھیڑ لگتی ہے جو وہ یہاں پہ اس طریقہ سے بھیڑ نہیں لگے گی تو وہ آدمی سرکار اسپتال میں ایک دم سے اکٹھا ہوتا ہے وہاں پہ ان کو جو پریشانیاں سامنے آتی ہیں تو وہ یہاں پہ ڈوائیڈ ہو جائے گا جب کئی اس کے سنٹرس بن جائیں گے تو وہ وہاں پہ بھیڑ نہیں لگے گی وہ چیزیں یہاں پہ ڈوائیڈ ہو جائیں گی وہ لوگ یہاں پہ ڈوائیڈ ہو جائیں گے تو لوگوں کو آسانی ہوگی تو صحت کی دیکھ بھال کے لیے میں ایک تو یہ حکومت سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کی کچھ اس کی دوا کلینکس بنائیں اس کی چھوٹے چھوٹے جس سے غریب طبقہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے دوسرا جو ہے تعلیم کہ اس سے میں کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کہ اس سے جو غریب طبقہ ہے اس کو اسکالر شپ کے دی جائے تاکہ وہ پڑھ لکھ کے آگے بڑھے پڑھ لکھ کے جب وہ آگے خود بڑھ جائے گا تو وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا وہ کچھ کر لے گا تو اپنے ماں باپ کا بھی سہارا بنے گا اور خود بھی کچھ اپنے ماں باپ کا سہارا بنے گا اور آگے گھر کو چلا لے جائے گا اور تعلیم کے دیگر کار کی انہیں کم سے کم پیسہ دیا جائے اور دور ان کالج میں جو ہے اسکالر شپ جو دی جائے اسکالر شپ کے کئی فارم نکالے جائیں اسکالر شپ کی نئی نئی اسکیمیں نکالی جائیں تو یہ ہماری حکومت سے توقع